बैंकमे चोरी होइ छै मीडिया आओर लाबै छै सबके वीडियो आर बनाबै छै चोर के पकड़ै छै वएह वीडियो बगेरह सरकार तक पहुँचै छै

मीडिया आर बला बहुत जगह फैला दै छै सब जानि जाइ छै कतौ एक्सीडेन्ट भऽ गेलै या किछु झगड़ा भऽ गेलै मीडिया बलाके बोलल जाइ छै सबके बतेबै तब जानकारी हेतै कोइ समझै नहि पारै छै ओकरा समझाबै परै छै मीडिया बलाके तब जानकारी दै छै तऽ मीडिया बला आबै छै वीडियो बनाबै छै पेपरमे छपै छै सरकार तक पहुँचै छै तब जकर पैसा चोरी भऽ जाइ छै ओकरा पैसा देल जाइ छै इएह सब आओर आदमी सब समझै नहि छै ओकरा बहुत समझाबै पड़ै छै मीडिया वाला की जे मीडिया बलाके फोन करै छै मीडिया बला आबै छै तब सब समझै छै मीडिया वाला अच्छा छै तऽ मीडिया वाला के बोलैल जाइ छै यही सब